असां जे देश में देश खे अॻिते वधाइण लाइ अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा ऑनलाइन ऐं ऑफलाइन बिज़निस चालू थी विया आहिनि ऐं गोरमेंट उन्हनि खे सुठी हेल्प कई आहे ऑनलाइन बि ऐं ऑफ़लाइन बि जेतिरे जहिड़े क़िस्म सां उन्हनि खे लोननि जी मदद ऐं किसाननि खे बि चङी मदद कई आहे उन्हनि खे लोन उन खां पोइ केमिकल यूरिया भाण वग़ैरह ॾई करे उन्हनि जी ॾाढी हेल्प कई आहे उन खे टेकटर फ़्रीअ में ॾिना अथऊं ऐं जेके बि बिज़निस कनि था उन्हनि खे बैंक अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा लोन कराए थी ॾिए जीअं हो पंहिंजे बिज़निस खे अॻिते वधाए सघनि ऑनलाइन ऑफ़लाइन ॿिन्हीं तरफ़नि जा अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा बिज़निस हली रहिया आहिनि ऐं ॾाढी गोरर्मेंट उन्हनि खे हेल्पफुल आहे